پودوں کے لیے زیادہ تر اپجاؤ مٹی کی یوز کی جاتی ہے اور اس کے لیے میں تھوڑی بہت چکنی مٹی بھی اس میں ایڈ کر لیتی ہوں ویسے تو اپجاؤ مٹی ہے وہ ہماری سڑک وغیرہ سے اور سڑک کے کنارے جو جب سڑک بنتی ہے تو اس میں جو مٹی یوز کی جاتی ہے وہ میں نے یوز کری تھی اس میں بہت اچھے پودے اگے تھے اور ہمارے گھر کے پاس ہی ایک پارک ہے وہاں سے بھی میں مٹی لا کے میں نے اپنے گھر کے پودوں میں ڈالی ہے اور اس کے لیے کھاد بہت ضروری ہوتی ہے جب بھی ہمیں کوئی پودا بڑا کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کو اگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں مٹی کے ساتھ ساتھ کھاد کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمارے آس پڑوس میں بہت سارے گھروں میں پودے استعمال پودے لگائے جاتے ہیں جیسے پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے گھر میں لگائے جاتے ہیں پھولوں کے منی پلانٹ ہو گیا پھولوں کے ہو گئے گیندا وغیرہ ہو گیا یہ سب پودے ہم گھروں میں گملوں میں لگا لیتے ہیں اور میرے گھر میں بھی یہ سب پودے لگے ہوئے ہیں میں اس میں کھاد ہر ہفتے مہینوں میں ضرور ڈالتی ہوں پانی ڈیلی ڈالتی ہوں میں ان کی بہت کیئر سے رکھتی ہوں اپنے پودے مجھے پیڑ لگانا بہت پسند ہے اور مٹی اور کھاد دونوں اچھی یوز کی جائیں تاکہ ہمیں اچھا رزلٹ ملے ہمارے پودھے اچھے چلیں ہرے بھرے رہیں اچھے پھول دیں اچھے پھل دیں اس کے لیے ہمیں کھاد اور میں اپنے گھر سے بھی کچھ پتے یا پھر پرانا سامان یا پھر جیسے چائے کی پتی وغیرہ یوز کر لیتی ہوں پودوں میں جو پودوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے